सरकारसँ कृषि विभागमऽ से लाइनके अप्लाई केलहुँ तऽ वएह बोरिंग गरेलहुँ तऽ बोरिंगसँ पटाकऽ हमसभ खेतीबाड़ी करैत छी तऽ सुविधा होइए लाइनके सभ पटाकऽ धाने रोपलहुँ या सब्जी या गहुमे पटाबयके धान पटाबयके ई सुविधा होइए जे भेटल लाइन तऽ से ईसभ पटाकऽ खेत उपजल गहुम धानसभ बहुत सुविधा होइए